हम अपन गतिविधिके ट्रैक करैके लेल आओर अपन स्वास्थकेँ निगरानी करै लेल स्टेप गो स्टेप कऽके ऐप अबै छै तकर उपयोग करैत छी ओ ऐपमे देखबैए जे कि हम कते कदम चललौहँ हमर हार्ट बीट की अइ अछि हमर पल्स की अइ अछि हम आइ बेसी चललौहँ कि कम चललौहँ कते दूर चललौहँ एक किलोमीटर कि दू किलोमीटर ई अपना हमर स्वास्थ लए ई हानिकारक अछि कि नहि अछि हमर कखनो हार्ट बीट बेसी रहैए तैपर मैसेज आबि जाइत अछि जे कि अहाँक हार्ट बीट बेसी अछि तऽ हम अपन गतिके धीमा कऽ लैत छी अइ पर बतबैए जे ई कते तेजीसँ चलबाक चाही कते केना कि अपन समय के प्रयोग करबाक चाही अइपर सेहो बतबैए केना की व्यायाम कऽके या भोरके टहैलके हम अपन स्वास्थके स्वस्थ राखि सकैत छी